شاہجہان پور ضلعے میں پہلے تو ایک سرکاری ضلعی اسپتال تھا اب تو اللہ کا فضل ہے ایک نہیں دو دو ہیں بلکہ تین ہیں روہیلکھنڈ بھی یہاں آ گیا ہے اور جو بڑا اسپتال ہے وہ بھی اچھے علاج ہیں اچھے ڈاکٹر ہیں موسم کے حساب سے دوائیں اچھی آتی ہیں لیکن جو ایڈمٹ ایڈمیٹیشن ان کا جو ہے شعبہ ہے جہاں ایڈمٹ کیا جاتا ہے وہاں دیکھ بھال میں ابھی اچھی خاصی کمی ہے وہاں وہ دیکھ بھال میں بڑی دقت پیدا ہوتی ہے اور دیکھتے نہیں ہیں صحیح سے مریضوں کو اور ان سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں باقی علاج میں یہ دقت آتی ہے ذرا بھی سیریس مریض ہوتا ہے فورآٓ باہر کے لیے ریفر کر دیتے ہیں بالکل کوئی پریشر نہیں لیتے ہیں نہ کسی بات کو اچھے ڈھنگ سے اس کو پوری طرح سے کرتے ہیں جب کوئی مریض ایڈمٹ ہوتا ہے تو دیکھنے بھالنے میں بڑی دقت آتی ہے نرسیز وغیرہ صحیح سے ورک نہیں کرتیں لیکن ہاں پھر بھی اتنا برا بھی نہیں ہے لیکن ہاں یہ ساری کمیاں ہیں اور اس کمیوں کو اگر گورنمنٹ دھیان دے تو ایک اچھی صحتی نظام شاہجہان پور میں تو قائم ہو ہی سکتا ہے کیونکہ دو دو ضلعی اسپتال ہوں جہاں اور باقی جو چیزیں ہیں تھوڑا سا بھی دھیان دے گورنمینٹ تو اچھا ہوگا لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ حد تک اچھا کام ہو رہا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں جتنی چیز یہاں اویلیبل ہے جتنی پوٹینشیل ہے اس حساب سے ورک نہیں ہو رہا ہے جتنا آؤٹ پٹ ملنا چاہیے اتنا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہے جتنا گورنمنٹ کا انپٹ ہمارے ٹیکسیز سے دوائیں اور ڈاکٹر وغیرہ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اسی سے